घरगुती उपाय म्हणजे सगळ्यांत पयलीं आमी कोयतो गरम करून तेचेर लिंबू धरपाचो तो गरम जालो की काडपाचो आनी तकलेक घश्टुपाचो तकलेक घश्टून जातकीच आमची तकली सारकी दुखपाची बंद जाता हो आमचो घरचो उपाय